साढ़ा उधमपुर दी गल्ल करचै महाराज जियां पैह्ले हा साढ़ा उधमपुर थोह्ड़ा उयै नेहा ऐ थोह्ड़ा मता फर्क पेदा होआ पर मिगी लगदा नेईं ऐ जे कोई फर्क पेदा होवै कोई मेडिकल कोई मेडिकल दी कोई व्यावस्था बगैरा किश नेईं ऐ कोई नेटवर्क बी बड़ा घट्ट घट्ट गै चलदा ऐ साढ़ै महाराज एह् ते महाराज शैह्रै च ऐ ग्राएं च ते बिलकुल बुरे बड़े मंदे हाल न महाराज बड़े मंदे बड़े मंदे इक्नॉमीकली बी उयै नेहा इंफरास्टर्कचर बी कोई कुछ ऐ नेईं ऐ बाकी सोशल चेंज बी कोई समाजिक मिगी लगदी ऐ बिलकुल उयै जनेही पैह्ले होंदी ही महाराज उयै नेही ऐ कोई नेटवर्क बैंका च महारज तुस बैंका च जाओ साढ़े ग्रां च शैह्रा च लाइनें पर लाइना लग्गी दियां होंदियां कोई ओह् नेईं होंदा कोई नेईं ऐ लाइनें पर लाइनां लग्गी दियां होंदियां रश ते इसलै गर्मियें च ते महाराज बड़ा दुख लगदा जियां पैह्ले था महाराज साढ़ा उधमपुर डिस्टक दा मैक्सीमम पूरा उ'यै जनेहा पूरा कोई फर्क नेईं पेदा ऐ एह्दे च ते पर साढ़े ग्रांऽ च महाराज इसलै ग्रांऽ च चलो थोह्ड़ा मता जरूरत शैह्रा शा महाराज ग्रांऽ साढ़ै फर्क ऐ महाराज इयां ग्रांऽ च इस बेल्लै महाराज धुप्प बड़ी गर्मी बड़ी ग्रांऽ च इसलै महाराज बूह्टें च जाओ उठी देयारें च ठण्डी ठण्डी ब्हाऽ अपने शैल मजे कोई किश फैसिलिटि नेईं ऐ महाराज इत्थै कोई उ'यै जनेही जियां पैह्ले होंदा हा उ'यै जेहा कोई खास नेईं जेह्के अमीर हे महाराज ओह् परेडा गी चली गेदे जेह्के साढ़े नेह् गरीब ओह् गरीब गै रेही गे कोई किश नेईं ऐ कोई लोकें दा कांटरीबयूट किश नेईं ऐ महाराज इंकनामीकल डबैलप्पमेंट बी उयै नेही जनेही पैह्ले ऐ ही कोई फर्क नेईं पेदा इत्थै कोई किश नेईं पेदा ऐ इत्थै जियां पैह्ले था उधमपुर ते उयै नेहा गै ऐ साढ़े ग्रांऽ च फ्ही बी थोह्ड़ा मता इसलै धुप्प ठंडी ठुंडी ऐ इन्ना ते शैह्रा च रौह्ना होवै महाराज ते खर्चा गै नेईं होंदा पूरा कमरा लेइयै कुत्थुआं करना इन्ना खर्चा पानी बड़े बूरे हाल हुंदे